गोवा खूब ल्हान आसा म्हणून गोवान दोन डिस्ट्रीक आसा एक म्हणजे नॉर्थ गोवा आनी दुसरें म्हणजे सावथ गोवा नॉर्थ गोवाची एरिया एक हजार सातशे छत्तीस स्क्वॅर किलोमिटर्ज आसा आनी लिट्रसी रेट एकुणणव्वद पॉयंट पांच सात पर्संट आसा तशेंच हांगां एकशे वीस गांव आसा आनी पांच मुन्सिपालटीज आसात सावथ गोवा हें नॅचरल बिचीस टँपल्स वॉटरफॉल हील स्पॉट्स आनी इत्यादी खातीर फामाद आसा सावथ गोवाची एरिया एक हजार णोवशे सहासश्ट स्क्वॅर किलोमिटर्ज आनी लिट्रसी रेट पंच्यांयशीं पॉयंट पांच तीन पर्संट आसा सावथ गोवाची लार्जस्ट सिटी म्हणजे कुंकळ्ळे नागपूर ही डिस्ट्रीक्ट महाराष्ट्रान पडटा ही थर्ड लार्जस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्रा हेका हार्ट ऑफ इंडिया अशेंय बी म्हणिल्लें वयता आनी ही डिस्ट्रीक्ट सगळ्यान चड पॉपुलेडेट सिटी अशें म्हणटा ईन सँट्रल इंडिया नागपुराक ऑरेंज शिटी अशेंय म्हणिल्लें वयता एका ऑक्सफर्ड इकनॉमीक रिपोर्टाचेर दाखयल्लें आसा की नागपूर ही पांचवी फास्टस्ट ग्रोईंग सिटी ईन द वल्ड म्हुणून अहमदाबाद ही डिस्ट्रीक्ट गुजरातान पडटा अहमदाबाद हे पांचवी सगळ्यान पॉपुलर सिटी ईन इंडिया अहमदाबाद हें साबरमती नदीच्या कांठार आसा आनी ह्या डिस्ट्रिक्टान तांणी गुजराताचो इतिहास खूब बऱ्यापणान सांबाळून दवरिल्लो आसा मथुरा मथुरा हें डिस्ट्रीक उत्तर प्रदेशान पडटा अशें म्हणटा की पयलींच्या काळांत मथुरा हें एक इक्नॉमीक हब म्हणून आसलेलें मथुरा हें यमुना नदीच्या कांठार आसा